आमच्या स्कुलान टिचर्स डे मनयतात तेन्ना आमी आमच्या सराक आमी स्वताक तयार केल्ले ग्रिटींग कार्ड ताका भेटयतात बाजाराक रेडीमेड मेळटा पूण आमी तें घेतना कित्याक तर ती घेवचें परस आमी आमच्या हातान जाता तशें तयार करून सराक दिवपाक जाय तातूंत आमी आमचो सगळो मोग आसा तो दाखोवन दिता आनी चित्र आमी जर हांवें जर चित्र काडले आसले जाल्यार तें म्हज्या भावाच्या बड्डे गिफ्ट करपा जाता तें बी चड इम्पोर्टंट आसा आनी ताचें तो सांबाळून दवरल्या दवरपाक जाय